हेलो हेलो गुड आफ्टरनून मैम यह मेरी कांति श्योर टॉकीज में बात हो रही है मैम मुझे ना टिकट चाहिए थी तीन अभी जो शो हुआ है रिलीज जो मूवी रिलीज हुई है किसी की किसी का भाई किसी की जान तो उसकी तीन टिकट चाहिए थी मुझे आज की ही टिकट चाहिए थी बारह से तीन का शो चाहिए था मैम कुछ मैम कुछ तो मतलब कुछ तो मतलब किसी का कैंसल वैंसल होता होता होगा तो देखो ना मैम कुछ एडजस्ट करके प्लीज अच्छा नहीं मैम मुझे आज की ही शो की चाहिए थी अच्छा ठीक है थैंक यू नहीं नहीं मुझे किसी की भाई और किसी का जान ही देखनी थी नहीं नहीं वह आज का शो एक्चुअली ना बर्थडे है हमारे ग्रुप में तो हमने डिसाइड किया था की वह हम यही मूवी देखने जाएँगे बाकी लोगों के रिव्यू आए हैं की बहुत अच्छी मूवी है बहुत अच्छी तो अदर मूवी में पैसे वेस्ट करने से अच्छा है मैंने कहा यही देख लेते हैं देखो मैम कुछ तो एडजस्ट करो मैम अच्छा हाँ हाँ अच्छा अच्छा

जी जी ठीक है फिर भी ट्राई करके देखो मैम एक बार यही नंबर पर कॉल करके देखना अगर ऐसा कुछ होता है तो आप जी जी थैंक यू